आं गोदो रेडिय'खौ मेथाइ खननायखौ खोनासंखांबाय मोजां खोनाथारदोंमोन आङो गोदो रेडिय'नि मेथाइखौ खोनासंनानै खोनासंनानै गोसोआव गो लादोंमोन आं मा मा मेथाइ खनो मा मा सफैयो बेफोरखौ आं खोनासंब्लाबो गोसोआवनो लानो हाया आङो मानोबा गोसोआनो फावसावलियासो आंना मानो बिदिथाय खोनासंबाबो गोदोनि मेथाइखौ खोनासंब्लाबो गोसोआवनो लानो हाया खोनासंबाबो ओरैनो मा मासो गोसोखांलाबायो खोनासंनायानो गोसोआवनो लानो हाया गोदोनि मेथाइखौबाथाय गोसोआवनो गैला आङो दानियाथ' हनै दानिया मबाइलआवबो नुयो टि भि आवबो नुयो निउसफोरखौ ओरै फिल्मफोरखौ मानसिफोरनिफ्राय नुबाय थायो आरो आं आरो नायोबो मानसिफोरनि मबाइलाव नायनानै बिदिनो नायबाबो गैया गोसोआव थाया ओरैनो नायोल' नायनोसै नायबायल' थायो आङो गोसोआवनो लानो हाया मानसिफोरा बे निउसआव मा मा होनदों मा मादों ओरैनो खोथाफोरखौबो बुजिया नालाय हिन्दिफोरनिखौ एसामिसफोरनिखौ बायदिसिनानिखौ बुजिथारा नालाय ओरैनो जाम्बि बायदि जाम्बि नालाय जाम्बि बायदि नायबाय थायो आङो मानसिफोरनि मबाइलाव ओरैनो फावफोरखौल' ओरैनो खोनासंबाय थायो आं एसेबो बुजिथारा बे हिन्दिफोरनिखौ बर'नि फंफा फंनै बुंनायखौ बुजियो आरो बेखौल' बुजियो ओमफ्राय बे हिन्दि हिन्दाफोरनिखौथ' बुजिथारानो आङो मा होनदों मा मादों ओरैनोल' खोनासंबाय थायो आं नुनायालाय नुयो मानसिफोरनियाव टि भि यावबो टि भि आवथ आं मानसिफोरनाव नायफेरा बे मानसिफोरनि मबाइल गिदिराव नुयो आरो आङो बे जोंनि साहा दखानावनो नायफैयो सोरबा बेखौनो दफा नायो आङो नायखंख्रेबायो ओरैनो साहा दखानसो होयो नालाय ओरैनो साहा दखानाव साहा लोंफैग्राफ्रा बिदिनो मबाइल गिदिरा लानानै फैनोसै नायफैनोसै साहा दखानाव जिरायनानै नायबाय थानोसै बेखौनो दफा नायखंख्रेयो आरो आङो नायखंख्रेनानै गोसोआवबो लानो हाया आरो रोङाबो हिन्दिफोरखौबो साननानै गोसोआव थायो आं ओरैनो दफा नायनसै बिदिनो मानसिफोर साहा लोंनो फैबा लुनानै होयो आरो आं दफा नायनानै दानिया जाबाय माबाफोराबो मोजां मोजां नालाय बि गावलायनाय मानाय गोजान गोजानाव घटना जानाय मानायखौ नायलाबायो आरो मानसिफोरा बबावबा बबावबा गावलानाय बबावबा बबावबा गावथारलायनाय गावलायनायखौ नायो आरो जोंनि मबाइलाव ओमफ्राय दा माबायो नायनो गोसो जाबा नायो आं गोसो गैयाबा नाया आं जोंनि साहा दखानाव मानसिफोर लाबोनायखौ मानसिफोर नायबाय थानायखौ बेफोरखौ नायनानै मोजाङाबो मोना आरो एखनबा नायनो बायो आं एखनबा नाया आङो लानानै फैयो नायफैयो जोंनि साहा दखानाव ओं गोसखांनानै